आं गामियाव थानो मोजां मोनो मानोना गामियाव बिफां लाइफांनि सायायाव जिरायनो मोजां मोनो गामियाव थानानै आङो देरबोनाय ओंखायनो गामिखौ मोजां मोनो गामियावनो जोंना न' गंनै दं बावनो थानो मोजां मोनो बे गामियाव आं उन्दैनिफ्रायनो देरबोखानाय ओंखायनो थानो मोजां मोनो जोंनि गामियाव बिबार बिफां लाइफां दाउसिन दाउलाजों बुंफबनाय ओंखायनो मोजां मोनो जों गामियाव थायै थायैनो बिदिनो बयजोंबो उन्दै उनला रायलायनाय गेलेनाय बिदिनो गामि गामि फिथाइ खावनानै जानाय बाव मोजां मोनो आं गामिखौ दा गामियाव आङो थायै थायैनो देरबोगासिनो दं आंंनि जोनोम जायगाया गामियावनो जादों दा आङो न'वाव थानानै उन्दुनाय मोजां मोनो गामियाव बिफां सायायाव जिरायनाय न' न' बेरायलाबायनाय मानसिफोरनि न' न' थालाबायनाय न' न' बेराय बेराय बयजोंबो मिलायनाय जानाय मोजां मोनो दा आं गामियाव जोंनि गामियाव बयजोंबो रायलायनानै ज' ज' मिलायनाय संसार जानाय बिदिनो ज' ज' गामियाव थानानै जौ लोंनाय बेदर जानाय दाउ गावनाय गामिनि हाग्रा बमग्रा मैगं खानाय बायदिसिना मोजां मोनो दा जोंनि गामियाव दै खुवा दं बाव आङो दुगैनो मोजां मोनो गामियाव थानानै बयनिफ्रायबो साबसिन आंनि लाइफाव आरो आंनि जोनोम जायगाया